एहन कोनो तऽ घटना नहि भेल छै मारि पीट तऽ नहि भेल छै लेकिन एगो एहेन बीमारी आयल छलै जाहिके बजह जेकर अभी तक दहशत फैलल छै अभी तक गाँवमे जे करोना सुनने होबै चाहे नहि सुनने होबै करोना जे आयल छलै तऽ ओहिमे हमरा आरके घर से बाहर नहि निकलै दै ने हमरा आरके एन्ने जाइयै खेलै लए ने जाइयै ओन्ने खेलै लए बरु बहुत हमरो आरके डरल रहै छलै जे हँ कहि हमरो आरके धोलक धऽ ललक कोरोना तऽ की होत नहि होत तऽ इएहे होइ छलै जे कोरोना जब अयलै तऽ केकरो कहि जाइ नहि दै तैयो बहुत आदमी बैचके जे मानि कऽ चलू जे कमाइ छलै तऽ ओ अपन हुआँ कते देर बैठके रहतै अपन घर चैल अयतै तऽ घर पर किछु ने किछु करिके कमा कऽ खाइए लेतै लेकिन बाहरमे जे अगर जे काम बन्द भऽ गेलै हुआँ फैसि गेलै तऽ बड़ा दिक्कत होइ हइ तऽ केनाहुतो केनाहुतो करिके जे जब आदमी आबै छलै तऽ ओकरा आरके डाइरेक्ट घर पर नहि आबे दै छलै इसकुलमे चाहे कोनो अथी मे हॉस्पिटलमे एक महीना एक महीना तऽ नहि लेकिन पन्द्रह दिन लय एक हफ्ता लय मानि कऽ चलू जे रैख लै छै जे हँ जे ओकरा सर्दी खाँसी छै जुखाम छै बोखार छै की छै नहि छै ओकरा चेक केलक जे हॅं ओकरा करोना छै कि नहि छै लेकिन ई नहि छै जे हॅं ओकरा इसकुलमे रखलक तहाँ ई दिक्कत होइ छै कोनो चीजके दिक्कत नहि बड़ बिछौना सभकिछु मिलै छै लेकिन इएहे छै जे हँ अकेले रहै छै एगो रूममे मानि कऽ चलू ओहो दू गोटा रहै छै ओहो मानि कऽ चलू ओहि कोनामे ओ सुतलक तऽ ओहि कोनामे ओ सुतलक एक जगह नहि रहल एगो अगर निकलल तऽ साथेमे नहि निकलल बारी बारी से निकलल एक दुसरामे टच नहि केलक जाहिसँ कि बीमारी फैलै नहि छै आ पलसमे एक बात आओर एक दिन हम गेल छली बान्ध पर घुमै लय तीन गोटा से बान्ध पर बैठके जे बैठके जे बतियाइ छलियै दोस्त से अचानक से एगो गाड़ी रुकल रुकल तऽ हमे आरके बुझलहुॅं जे कतऽ जाइ छै तऽ गेलहुॅं देखै लए तऽ देखै लऽ छी जे पुलिस छै एकाएक कहै छै कि रुक पकड़ै छियौ हमे आरके कि कहू जे बान्हे बान्हे जे भागलहुॅं गिरैत पड़ैत भागलहुॅं हम बुझलहुॅं जे पुलिस पकैड़ लैत तऽ लऽके चलि जायत अपना साथे कोरोना अथीमे राखत इसकुलमे तऽ की करब नहि करब एहि चीजके हमरा बहुत डर लागल भागलहुॅं हमे आरके जान बचाके जे कहिॅं अगर पकड़ा जायब तऽ बड़ी दिक्कत होतै मारबो आर करत जे कोरोना कालमे निकैल गेल छी तऽ इहे सभ कारण से बच्चो आर जे छै जे जानि गेल जे हॅं कोरोना की छै जे पहिले तऽ कोइ बुझबे नहि करै कोरोना की छलै नहि छलै लेकिन अभी जे अहाँ जे पुछबै तऽ बच्चो बच्चो अहाँकेॅं बता देत जे हाँ कोरोना की छलै नहि छलै से अभी तक ओकर दहशत छै जे हाँ करोना वापिस दुबारा नइ आइब जाइ